भारत में नौकिरीअ जो बाज़ार बि ॾाढो सुठो आहे इते चङा नंढे नंढे शहरनि मां नंढे नंढे गांवनि मां माण्हू वॾे वॾे शहर ते ईंदा आहिनि जेके नौकिरियूं कंदा आहिनि जीअं बैंंगलोर ते आई टी जी फील्ड में पुणे में इंजीनिअरिंग जी फील्ड में त सूरत में टैक्स्टाइल मार्किट और डायमंड कटिंग जी फील्ड में बि सुठी सुठी नौकिरियूं आहिनि जंहिंमें सुठी सुठी पघारियूं आहिनि हाणे कयूं ॻाल्हि चुनौतियुनि जी त जीअं जीअं पॉपुलेशन वधे थी तीअं तीअं इम्पलॉयस जी कमी पए थी त तंहिं करे असांजी भारत देश में बि नौकिरियूं ॾाढी आहिनि हाणे अचो अवसर ते त इते सरकारु मतिलबु असांजी गवर्मेंट चङो अवसरु पॉपुलेशन खे ॾिए थी जीअं यू पी एस सी जो एक्ज़ाम ॾेई तव्हां क्लिअर करे परीक्षा ॾेई अॻियां नौकिरी सुठी पोस्ट ते खणी सघंदा आहियो जीअं एस एस सी जो एक्ज़ाम सी ज़ी एल जी परीक्षा सुठी सुठी परीक्षाऊं ॾेई करे सुठी सुठी फील्ड ते नौकिरियूं खणी सघंदा आहियो ऐं सुठा सुठा अवसर खणी करे अॻियां वधी सघंदा आहियो